हाल के कुछ वर्षों में भारती अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी बढ़ी हुई है और विकसित हुई है इस अर्थव्यवस्था के कारण भारत का बहुत नाम हुआ है और भारत में विदेशों में भी लोगों जो रह रहे हैं भारत के उनको बहुत लाभ हुआ है पहले जो विदेश में लोग रहते थे उनको ऐसे ही मतलब वो कर दिया जाता था कि ये भारती हैं चलो इनकी कोई इमेज नहीं है कुछ नहीं है लेकिन जब से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है तब से हमारे भारत को बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखा जा रहा है और उसके बारे में जाना जा रहा है और भारत को एक नई दिशा मिली हुई है जिससे हमें इंटरनेट बैंकिंग है डिजिटल भुगतान है और वित्तीय क्षेत्र में भी कई प्रकार से मदद मिली है जैसे हमें बच्चे को पढ़ाने बाहर भेजना पड़ता है और बाहर भेजने के बाद यदि बच्चे के पैसे खत्म हो गए तो हमें ये मजबूरी नहीं है कि कौन जाएगा फिर पैसे देगा फिर बच्चे को पैसे मिलेंगे मनी ऑर्डर करेंगे तो कब पहुँचेगा आज की इंटरनेट की व्यवस्था के माध्यम से हम बच्चों को बहुत ही जल्दी पैसे भेज सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से जिससे बच्चे के बच्चा यदि फोन पे चलाता है तो वो बच्चे की फ़ोन पे ही सारे पैसे आ जाएंगे और बच्चा टाइम से फोन पे के माध्यम से इस्कूल की फीस भर सकता है या उसकी जो आवश्यकताएँ हैं घर में खाने के लिए या पढ़ाई के लिए जो चीज़ें उसे चाहिए होतीं हैं वो हम उसे दिला सकते हैं और बच्चा बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ें जैसे पढ़ाई के लिए बुक्स हैं और किताबें हैं और अन्य आवश्यकताएँ होती हैं वह पूरी तरह से पूर्ण कर सकता है और हमें ज़्यादा टेंसन लेने की या घबराने की आवश्यकता नहीं रहती है कि हमारा बच्चा शेव है और हमें उन हमने उसकी सहायता कर दी